ज्यो आमकां हॅल्थ कॅअर सर्विसीस ज्यो मेळटा त्यो स्किम्सू ज्यो दिल्ली आसा आमकां त्यो आमकां बऱ्यो म्हणल्यार बरो आसा त्यो जायत्यो आसा अशें करून स्किम्स जायत्यो आसता तांगेल्यो हांवें हांव आतां धाकटें आसा म्हळ्यार इतलेंय बी धाकटें न्हय की हांवें हांवें अजून खंयचें हाका एप्लाय केलें ना पूण म्हाका खबर आसा आमगेलें हेल्थ कार्ड म्हणून आसता जें आमी रिनीव करपाक आसता आमकां कितले रिनीव करपा आसा तें आमी केलां जायते फावटी आनी हांव गेल्लें करपा लागून आमगेल्लें रिनीव हेल्त कार्ड आनी गोवमेंट हॉस्पिटल आनी प्रायवेट हॉस्पिटला हातूंत आमी चड अशें गोवमेंट हॉस्पिटलांक वयताय कित्याक आमकां तें लॅटर बीन मेळटा म्हणून थिंगासोन आमकां केन्ना आमी कॉलेजी बी वताय न्हय आमकां लॅटर हें कोताय सो चडशें आमी गोवमेंटा वताय इफ कारण चडशें मेळना वचपाक गरजेन मेळना जाल्यार आमी प्रायवेटां वताय क्लिनिकां वयताय आनी गोवमेंट हॉस्पिटल म्हणटा तीं ट्वेंटी फोर अवर्स ओपन आसतात ती बंद म्हणटा तें जायना न्हय क्लिनिका कितें तांचें बंद बी जाता ताका लागून हांव गवमेंटातूं चड वता पूण आमचे फॅमिली हेर आसात ती प्रायवेटा वताय तांकां तांकां तें गोवमेंटा बोर जायना म्हुणटाय म्हाका तें बरें लागोता तेका लागो हांव बरें जाता म्हणून हांव तांच्या गोवमेंटा वता तांकां बरें दिसना म्हणून तीं तीं प्रायवेटा वयता आनी जाय जाणांचीं कंमप्लेन बी आसताय की गोवमेंट आसा तें चड क्लिनी नासतना अशें तशें जायतें आसा बट एक्चुली चोवपा गेल्यार आमी कितको चोयताय ताचेर आसा तें आम आमी तेंकां हेल्प करपा जाय कितकोन आमी तांकां समजुवपा जायें फिडबॅक दिवपा जाय की कितें रोंग वयता तें आमी तांकां सांगपा जाय म्हूण तेन्ना आमगेलें बरें जाता आनी तिसरें म्हळ्यार गवमेंट हॉस्पिटलां तें गोवमेंटा गेलें म्हळ्यार गोवमेंट ताच्या फाटल्यान चोयता कितें करपाचें कितें ना तें आनी प्रायवेट आसा म्हणटा तें एकल्या मनशा गेलें दोग जाणां गेलें तेशें कोन जाता तेंगे केन्नाय बंदूय पडपाक शकता प्रायवेट आसा तें तांकां गवर्मेंट फंड करिना ती प्रायवेट आसताय आपल्या आपल्या गेले सिंगल म्हळ्यार मुगेलें हांव चलयतां म्हाका जाय तेन्ना हांव बंद करपाक शकता म्हाका जाय तेन्ना हांव ओपन करपाक शकता म्हाका जाय जाल्यार हांव सामकें बंदूय उडोवपाक शकता म्हाका नाकाबीन म्हणून आनी तें डिपेंड आसता आमी कोणाची बरवास दवरताय ताचेर विश्वास दवरून वतात न्हय इफ तो दोतोर सारको ना जाल्यार मागीर आमी ताचे बोले वचपा नाय ते प्रायवेट एक प्रोब्लम तें जाता आनी गोवर्मेंटागे थोडे एक एक फावटी जीं आमी वोयताय न्हय ती आमकां लायनी दवरताय एकोसोन ताका धाडटाय एकोसोन ताका धाडटाय तेंय बी प्रोब्लम आसा ताका लागून आमी चडशी गोवमेंट प्रिफर कोरनाय आनी वचपा सोदनाय तांचे कडेन आनी तितलो डिफ्रंस आसा गोव्हमेंट फंड करता गोव्हमेंट हॉस्पिटल आनी प्रायवेट हाका प्रायवेट आपल्या गेलें ओन फेसिलिटीज चड अशें गोवमेंटागे हितू आसतातय ती दिताय म्हणून आनी प्रायवेटा चड एसो तसो कांय फेसिलिटीज बी आसनाय व्हडल्यो पूण आतां आतां जीं हॉस्पिटला आसात व्हडलीं व्हडलीं आसात प्रायवेट सो तातूंत कम्फर्ट आसता लोकांलो की आं आमकां थिंगा बऱ्या पडटा थिगां हायजिनीक आसता सारकें बरें तशें करून सो देट डिफरन्स आसा तातूंत भितर दोन हें जाताय गोवमेंट आनी प्रायवेटा मदीं